भारत में हम भोपाल जिले में रहते हैं और भोपाल में बहुत सी सुविधाएं हमें सरकार ने दी हुई है जैसे कि किसान योजना किसान जो फसल खराब हो जाए तो उसे कैसे लाभ में बदलते हैं बेटी बचाओ योजना लाडली लक्ष्मी योजना सुकन्या योजना और लाडली बहना योजना ये सब सुविधाएं हमें भारत में सरकार ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं ताकि हमें कोई परेशानी न आये कम पैसों में हमें बहुत सा खाना मिला मिला जाता है राशन कार्ड के द्वारा जो हमें जिससे हमारे घर का घर चलता है और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कम फीस में और फ्री पढ़ाई के लिए भी योजनाएं दी गई है इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किए और बहुत सी सुविधाएं हमारे लिए ज़ाहिर करी हैं और आगे चलकर भी ये हमारे लिए सेवाएं आगे बढ़ती रहेगी और सरकारी पहल योजना बढ़ती रहेंगी